हीअ दुनियां मटजंदी थी वञे एॾी सुठी थी लॻे मुंहिंजे विचारनि में त दुनियां हाणे बड़िया थी थींदी वञे ॿारनि खे पढ़ाई लाइ बि मोबाइल ते सभु कुझु पढ़ी था वठनि मोबाइल सां सभु कुझु घर में घुराइ था सघूं कोई ॿाहिरि वञण जी हो बि नथी रहे किथे कुझु अचिणो वञिणो आहे टाइम ते पहुची था वञू कंहिंखे गिफ्ट ॾियणी आहे हुन टाइम ते पहुची थो वञे दुनियां इलाही मतिलबु तरक्की कंदी थी वञे ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे हीअ ॾिसी ॾिसी करे पहिरो ॿुधंदो हुआसीं की माण्हू उडामी करे उते पहुंची वियो कबूतर हिते पहुंचाए सॼो हुते लेकिन अॼुकल्ह जी टैक्नोलॉजी त उअ ई थी वई आहे की बिल्कुल हूअं थो लॻे की उहेई शयूं अची वियूं आहिनि ॿीहर त सभु कुझु फ़टाफट फ़टाफट थींदो थो वञे दुनियां में हर कम टैक्नोलॉजी एॾी तरक्की ते आहे की कुझु वर्ड ई न आहिनि हुन जा की छा मतिलबु ॿुधाइजे